हैलो भैया आप चप्पल दुकान किए हैं चप्पल दुकान वाले बेचते हैं हमको लेना है भैया ठीक है देखना पड़ेगा कौन से चप्पल है भैया हाँ अथी दिख दिखाना पड़ेगा क्वालिटी देखेंगे कि कैसे है चप्पल तो लेना पड़ेगा हाँ बरसातिए के लेना है इधर जो बरसातिए का समय ना आ गया है ठीक है साइज अथी पाँच नंबर है छः पाँच नंबर लगता है फ़्लैट के भी रखते हैं भैया फ़्लैट के भी है ओ तो लेना है उसी में से अच्छा हाँ अच्छा क्वालिटी मिलेंगे हाँ ठीक है हम कौन सब कंपनी का है हाँ हाँ नया नया मॉडल भी आया है ना इसीलिए पूछ रहे हैं हम्म हम्म हम्म ठीक है तब हाँ जगह जगह कहाँ पर है भैया ओ कुमारखंड में कहाँ बगल में हाँ निकलवाइए निकालिए ओ देखते हैं और क्या सब रखते हैं भैया और क्या सब रखते हैं समझे

हाँ देखते हैं ठीक है पसंद होगा तो ले लेंगे पसंद करना पड़ेगा रुपया दाम कितना लगेगा भैया दाम कितना कितना रखे हैं ठीके है ओ नहीं तो हमको अच्छा क्वालिटी लेना है ठीक है ठीक है तब रखते हैं